म्हजो अनुभव आनी हांव म्हजी जी चित्रकला आसा ती हांव फुडें व्हरतां छंद म्हणून म्हजो कारण पयलींच्यानूच धाकल्यापणांतल्यानूच ड्रॉइंग क्लास हो सबजेक्ट म्हाका खूब आवडटालो म्हाका चित्र काडपाक खूब आवडटालें म्हाका अशें दिसता की अभ्यास करून करून करून जेन्ना तूं चित्र काडपाक बसता तेन्ना सगळें जग अशें शांत आतां म्हज्या फुड्यान अशें दिसता की हांव तें चित्रां भितर सारकें मग्न आसा म्हाका कांयच जें म्हज्या लायफान चलता नाजाल्यार म्हज्या जें आजू बाजूक जें चलता तें म्हाका कांयच कळना जेन्ना हांव म्हजी चित्रकला करता तेन्ना म्हाका चित्र करपाचो हो छंद पयलींच्यानूच आशिल्लो जेन्ना हांव के जी केजीच्या क्लासीक आशिल्लें तेन्नाच्यानूच म्हजें चित्र करपाचो छंद म्हाका खुपच आशिल्लो हांव बारीक बारीक बारीक चित्रां करत गेलें करत गेलें करत गेलें आनी आतां हांव ह्या पॉयंटार पावलां की आतां ही म्हजी एक हॉबी एक छंद जाल्लेलो आसा चित्रकला ही म्हज्या लायफ म्हज्या ह्या हेतून खूब एक महत्व आसा कारण चित्रकला म्हणजे हांव धाकट्यापणांतल्यान चित्र करत आसा ती चित्र करत करत करत आतां हांव खूब बरीं चित्रां काडटां तशेंच चित्रां काडून काडून हांव एक बरें मनीस सुद्दां जालां कारण म्हज्या भितर चित्रकला खातीर पेशन्स आसा आनी तोत म्हज्या लायफान म्हाका खूप म्हत्व दिता एका कामाक सारकें मन लावून केलें तें काम बरें जातलें हें एक म्हाका चित्रकला कडल्यान शिकपा मेळिल्लें आसा हे सग हांव चित्रकला खातीर शांत जाल्लेलें आसा म्हज्या भितर चड राग येना कारण जेन्ना हांव चित्रकला करतां तेन्ना हांव शांत रावून करता तेंच म्हज्या ह्या म्हज्या हातूंत म्हाका बरें मनीस करता हें सगळें म्हगेलें जें हांव चित्रकलांतल्यान शिकलां तें म्हाका एक बरें मनीस करता कारण तें म्हाका राग कमी केलां म्हगेलो म्हगेलें रावपाचें पेशन्स दवरपाचे म्हगेलें खूब ताणें म्हाका चित्रकलान म्हाका खूब सपोर्ट केला आनी म्हगेलें फूल जी हांव जशें हांव आशिल्लें पयलीं रागिश्ट बी तें सगळें म्हाका आतां ह्या चित्रकलांत खातीर हांव बरें जाल्लेलें आसा